جی میں نے اپنے کیمرے کا استعمال کرتے ہوئے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں اور بنانا مجھے پسند ہے جیسے کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے جلسہ ہوتا ہے تو اس کا چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بناتے ہیں کہیں شادی وغیرہ ہو تو اس کا جو ہے چھوٹی چھوٹی شاٹس میں ویڈیو بنانا پسند ہے اور کہیں چلے گئیں جہاں جاتے ہیں جہاں کا نظارہ مجھے پسند ہے وہاں کا بھی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کر اس کو رکھ لیتے ہیں سیو کر لیتے ہیں جی ہمارے پورنیہ شہر سے تقریباً بغل میں ایک دارجلنگ ہے بہت اچھی جگہ ہے وہاں ہم سب کچھ ساتھی گئے تھے اور وہاں کا بہت ساری نظارہ ہم سب کو اچھا لگا ہے جس کے کارن ہم سبھی نے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کر اس کو رکھ لیے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے اور تصویر جی تصویر لینے پر اس لیے جو ہے تصویر میں اچھا اسی لیے نہیں لگتا ہے تصویر میں کوئی حرکت نہیں ہوتا ہے وہ روکی ہوئی چیز ہیں اس میں کوئی چیز نظر نہیں آتا ہے اس لیے تصویر جو ہے اس کا استعمال ہم سب کم کرتے ہیں اور جو نظارہ ہم سب کو اچھا لگتا ہے اس کا ہم سب چھوٹی اور اس نظارے کا ویڈیوز بنا کر رکھ لیتے ہیں